आ हॅलो उशा बरें हा मुगो होय कितले दिसांनी मुगो बरी आ मुगो सगलीं आं होय होय आनी आई बीन हा मुगो बरी घट आं आतां जाण जाण तेंच तेंच सांगता येपय न्हू आतां सोंपताक येवपाचो हा न्हू गो म्हूण तुमी एक पावट मारा मुगो तशें आतां वर्सां जालीं तुमी येता येता म्हणटा पावोकूंच ना पूण आतां सारकें तुमकां फोन आं आतां आयताराक येता ते आयताराक येया तुमी जाय जाल्यार व्होरो येता आनी हाका बीन घेवन यो बायक बीन घे हाड कितली बस होय होय आनी एका बीन सुटी मुगो आतां तुका बीन काय फामाचें हें करतलें आयताराकूत येता आनी राव तशें आयतारचें म्हळ्यार आतां कशीं बसीन येतली काय हें करता बायकार जाल्यार जावची ना म्हूण सगळीं कशीं वयतलीं ते आगो नाल्यार एक काम कर हांव गाडी हें करता धाड म्हणटा हेका हय दुसरें म्हणल्यार आतां मुगो आतां आयतारचें म्हणल्यार तुमगो आतां चड हें जातलें न्हू गर्दी आसतली मागीर एक काम कर पयली तुमी आमगेर येया मागीर आमी वांगडाच या सगळी तशी आनी राव दुसरें म्हळ्यार आतां तूं आतां हें गो सोगलीं येता म्हळ्यार नाल्या बसीन येता गो तुमी तें आनी भाड्याची गाडी कितें सकाळचें बसी आसा मुगो सारक्यो डायरेक्ट आ ते तो म्हळ्यार आतां तो तेजे फूल सगळ्यांक घेवन येतलो काय किदें तेज्या शेजाऱ्यां एका बीन आं बरें बरें तशें जाल्यार बरें वळखीचो मुगो सारको शेजारी म्हणल्यार सारको असो आं चल चल आ बरें आनी सारकें पय सकांचीत येया आं चड करून मातशी गर्दीक लागून गो होय होय ताकाच सांगूनी चल चल मेवोया आं बरें बरें